पारंपारीक प्रसंगांचेर नाचतना लोक ज्या प्रकारचे ड्रेस घालतात ते अशे आसात साडी कापड लेहेंगा चोली धोतर काश्टी न्हेसतात तकलेर तुवालो आनी कांय दागिन्यांचीं नांवां म्हणल्यार मंगळसुत्र गळसरी पयश्या हार माळ आनी कांकणां भितर तोडे आसतात आनी वेगवेगळे प्रकार आसतात कांकणांचें